सोशल मीडिया प्लेटफॉम ते कला और शिल्प से जुड़ियल माण्हूअ जी मदद थी रही आहे जीअं कि नचण ॻाइण और पेंटिंग करण मानी ठाहिण ख़ूबु तरह जी मदद थींदी आहे हिन सां कोई कला और हस्त शिल्प ऐं यूट्यूब चैनल ख़ूबु तरह जा थी रहिया आहिनि जंहिं सां मूंखे मदद मिलंदी आहे उहे ई मां ॾिसंदी आहे जीअं मूंखे भाॼी ठाहिणी आहे या त पेंटिंग करिणी आहे या वरी ड्रॉइंग करिणी आहे उहो सभु मां ॾिसी करे मदद वठी वठंदी आहे और जीअं ख़ूबु मूंखे सुठो लॻंदो आहे उहो ई ॾिसंदी आहे जंहिं सां मुंहिंजी मदद थी आहे और अगले खे बि जंहिं सां मदद थी पाए